छठि हमरा सभकेँ बहुत सांस्कृतिक पर्व छियै छठिमे तीन चारि दिन पहिनहिएसँ लोककेँ तैआरी करयके पड़ैए जाहिमे नहाय खाए खरना ई बहुत महत्व राखय छै बिहारमे मिथिला क्षेत्रमे ई पर्वके बहुत महत्व छै महिलाके बहुत बड़का त्यौहार मानल जाइत छै ई छठि एहिमे सूर्य भगवान उगैत सूर्य भगवानकऽ अर्घ्य देल जाइत छै आ भोरकऽ भोरकऽ उगैत सूर्य भगवानकऽ अर्घ्य देल जाइ छै आ शामकऽ डुबैत सूर्य भगवानकऽ अर्घ्य देल जाइ छै एकर भारतमे अलग पहचान छै छठि पूजाकऽ छठि पूजामे पूजाक लेल कोनिआ डगरामे नारियल पूरी गन्ना खजुरिया पिरुकिआ केला आओरसभ फल फूल रखिकऽ बनायल जाइत छै भोरका सूर्य डूबयके सूर्य उगयके अर्घ्यके बाद प्रसाद खाइए लोग